हम अहाँकेँ बचपनसँ वर्कआउट कऽ रहल छी जाहिमे हमर रन्निंग बहुते मायने राखै अछि हम सुबह से दौड़ैकेँ लिए जाइ छी सुबहकेँ दौड़ैकेँ लिए जाइ छी आ दौड़लाकेँ बाद जखन घर पर आबै छी तखन अहाँकेँ हमरा शरीरमे अलग प्रकारकेँ एनर्जी रहै अछि जाहि सॅं हमरा काम करैमे सुविधा होइ अछि शरीरमे एगो एनर्जी बढ़ियाँ जेना रहै अछि शरीर स्वास्थ्य रहै अछि मॉर्निंग मे हमरा दौड़लासँ इएह फायदा बुझाई अछि वर्कआउट केला सॅं सुबहकेँ दौड़ैमे कनि बढ़ियाँ लागैछै कियाकि शरीर अहाँकेँ फुर्ति जेना रहत अहाँकेँ शरीरमे दौड़लाकेँ बादो फुर्ति आबै छै आसकैत नहि भऽ सकै छै शरीर स्वस्थ्य रहै छै दौड़ला से इएह सभ स्वस्थ्य शरीर स्वस्थ्य भेलाकेँ बाद अहाँ कोनो काम जल्दी कऽ सकै छी अगर जे अहाँकेँ शरीरमे एनर्जी नहि रहतै तऽ अहाँ ओ काम नहि कऽ सकै छी कियाकि अहाँकेँ शरीरमे एनर्जीए नहि रहत तऽ अहाँ ओ कामकेँ आसकैत जेना मने एनी सॅं ओनी निपटा देबै आ वएह अहाँकेँ शरीरमे एनर्जी रहत तऽ अहाँ ओ काम जल्दी सँ जल्दी कऽ सकै छियै इएह फिटनेस के तरीका सभ छीयै